ایلیمنٹری انڈر انٹرمیڈیٹ ڈرائنگ اگزام یہ امتحانات بالکل خصوص مہاراشٹرا بھارت میں مشہور ہیں اور درج ذیل ہوتے ہیں ایلیمنٹری ڈرائنگ اگزام عام طور پر ساتویں یا آٹھویں جماعت میں دیا جاتا ہے بنیادی خاکہ سازی رنگ بھرنے اور اشکال کی پہچان وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ ڈرائنگ اگزام تھوڑا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے عموماً نویں یا دسویں جماعت میں اس میں کمپیوٹر کمپیوزیشن پارٹریٹ آبجیکٹ ڈرائنگ ڈیزائن وغیرہ پر توجہ دی جاتی ہے یہ امتحانات نہ صرف فن میں مہارت بڑھاتے ہیں بلکہ کسی طالب علم کا اعتماد بھی بلند کرتے ہیں